جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے ہندو ہر ایک ہندوستانی کے لیے سب سے فخر کا دن ہمارے دیش کی آزادی کا دن تھا جو کہ پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو مانا جاتا ہے اور اس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا جو بریٹشرس تھے ان سے ہمارے دیش کو آزادی مل گئی تھی انگریزوں کا راج ہمارے دیش پہ اس سے پہلے ہوا کرتا تھا اور آزادی کے بعد سے ہمارے دیش میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں بہت سے کام ایسے ہوئے ہیں جو کہ آزادی سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے ہمارا دیش جب سے آزادی سے باہر نکلا ہے ہمارے دیش نے بہت زیادہ ترقی بھی کی ہے اور آج کے ٹائم پہ ہمارا دیش بہت ہی اچھے دیشوں میں مانا جاتا ہے ہمارے دیش میں بہت ہی الگ الگ طرح کی کاسٹ رلیجن اور بہت زیادہ الگ الگ طرح کے کلر کے لوگ رہتے ہیں اور ہمارے جو دیش کے آزادی دلانے میں سب سے زیادہ رول ہمارے کچھ ایسے لیڈروں کا تھا جو کہ ہمارے دیش کو آزادی دلانے میں سب سے زیادہ یوگ دان دیا تھا جنہوں نے اور ایسے لیڈرس جو کہ ہمارے دیش کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے تھے جن میں سے ایک ہیں ہمارے مہاتما گاندھی جواہر لعل نہرو اور بھی بہت سارے بھگت سنگھ انہوں نے ہمارے دیش کے لیے بہت ہی اچھا کام کیا تھا ہماری جو نان وائلنس جو کروایا تھا آندولن وہ ہمارے مہاتما گاندھی جی نے کروایا تھا انہوں نے نان وائلنس طریقے سے بنا کسی لڑائی جھگڑے کے ہمارے دیش کو آزادی دلائی تھی اور انگریزوں سے ہمارے دیش کو آزاد کرایا تھا اور جواہر لعل نہرو نے ہمارے ہندوستان پہ بہت اچھی لیڈر شپ کی تھی اور انہوں نے بہت اچھے اچھے رولس بنائے بہت دیش کو ترقی تک لے کے جایا آج کے ٹائم پہ ہم اپنے دیش میں اتنی تبدیلیاں دیکھتے ہیں اگر ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا ہوتا تو شاید ہم یہ تبدیلیاں آج نہیں آج کے سمے میں نہیں دیکھ پاتے ہر کوئی آج آزادی سے جیتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا تو یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے ہمارے ہندوستان کے لیے اور آج کی تاریخ کے لیے